आई गे मतलब अपने इंडिया दी आई मतलब कि बड्डी सिटी जेह्ड़ी मुंबई होर पाकिस्तान दी जेह्ड़ी बड्डी सिटी आई ल्हौर इस्लामावाद मतलब अपने कनाडा दी जेह्ड़ी बड्डी सिटी आई ट्रोंटो होर जेह्ड़ी अपने ओह्दी यरा केह् गलांदे उसी जेह्ड़ा यूक्रेन बगैरा पाकिस्तान अं अ पेरिस योरप दी आई अपनी जेह्ड़ी पेरिस होर अअं अपनी जेह्ड़ी